महिलाओं के लिए अखबार या रेडियो के माध्यम से एक विशेष चैनल होना चाहिए जिसमें महिलाएँ महिलाओं को समाज के बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें तथा महिलाएँ अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखें महिलाओं के माध्यम से सभी लोगों को समाज में एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है महिलाएँ अखबारों के माध्यम से या टी वी या रेडियो चैनलों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर सकती हैं तथा समाज के सामने अपने उन भावों को व्यक्त करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकती हैं इसलिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से अखबार या टी वी चैनल में एक योगदान होना चाहिए